ہاں کون ہے کہاں سے بول رہے ہیں بھائی وعلیکم السلام کیسے ہو جی جی جی جی ہاں آ سکتے ہیں ویلکم ہے آپ کا نہیں یہاں بکنگ کرنے کے اس سے آ رہے ہیں آپ میوزیم گھومنے کے لیے آ رہے ہیں ہاں تو یہاں جو ہے ابھی تھوڑا مسئلہ ہے اس میں یہاں بھیڑ بہت چل رہی ہے بہت بھیڑ چل رہی ہے آپ کو نمبر بھی آئے گا تو لگ بھگ میں پندرہ دن سے سولہ دن لگ جائے گا آپ کو نمبر آنے میں بہت جادے بھیڑ چل رہا ہے جی جی ٹھیک ہے یہ دیکھیے اسی میں تو سسٹم اس میں جو ہے جو ہے سسٹم کے مطابق ہی کام ہوتا ہے یہاں اب اتنی بھیڑ کو چھوڑ کے آپ کو لوں تو پھر اس بھیڑ کا میں کیا کروں گا ٹھیک ہے میں گنجائش کروں گا اس کا کوشش کروں گا ٹھیک ہے آپ آئیے آپ کا گنجائش ہوگا تو آپ کا کر دیا جائے گا اوکے اوکے بائے و علیکم السلام